हमे हमे जे ऑडर कएले छिए ओ गलती से अथी भऽ गेल छै से हमे अ अपने ओ अथी कऽ दिऔ हमे दोसर दोसर ऑडरसे मँगा लेलहुँ नॉनवेज आर नहि खाइ छै दोसर मँगा लेलिए छै